अ हेल' दखानावनो दं ना सिमेन्ट दं ना गैया सिमेन्ट बायनो थांनो नागिरदोंमोन आं बेसे बेसे दाम जागोनथाय अ बस्थासेयाव बेसां बेसां लागोन सारिस' सारिस' दाम गोसाबो दं नामा बारा दामगोसानिखो नाङा दे जोंनिया जेबो माबा लुनाय नङा ना ओरैनो सिफोलसो एसे दाम खमनिखोनो लांनिसै दस बस्थासोब्लाबो जागोन नोंसिनिया गारि दंना गैया हैनो गारिदो हैब्लाबो जागोन दे न'आ लागे बेसांसो जागोन गारियावलाय दामालाय रायज्लाना लानांसिगोन सिगांआवनो आंने एसे खम लाब्लानो जाबाय न' लुनाय बाथ्रा ना सिमेन्ट आरो थिंफोरबो लांफायगोन ना उनाव नोंसिनियावनो अ र' धुनुबो दङो दां माथो ज' लांनाय जागोन ना ओं बालाफोरखो नांब्ला उनाव खबर होसिगोन दा एफोरखो जगार खालामना लाग्रोसै ओं एखो जगार खालामनानै उनाव नांगो जाब्ला खबर होलायसिगोन आरो एसे मिलायनानै लाब्लानो जाबाय फैसाफोरखो ओं जाबाय

ओंखायनथ'